हॅलो म्हाका म्हजो पिकअप पोयंट आसा पळय तो मातसो चेंज करपाक जाय आसलो हांवें तुमकां पयलीं सांगिल्लें पळय की फोण्या येयात म्हूण म्हाका कॅब आयज मातशी पणजे जाय आशिल्ली म्हजो पिकअप पोयंट आसा तो चेंज जालेलो मागीर तुमी मातशे येवपाक शकता मातशे येया तुमचें किदें जर एक्स्ट्रा चार्जीस बी आसत न्हू जाल्या आमी तो तुमकां दितात मातशें बेगीन येयात हा